ہلو سائیکل والے بھیا بول رہے کیا یہ بتا رہے آپ سے ہم دس دن پہلے سائیکل خریدا تھا اس کو ہمیں سروس کرانا ہے تو کیا آپ سروس کرتے ہیں کیا جی اچھا کتنے بجے کھلتی ہے ہماری ہماری امید ہے کہ دس بجے کھل جاتی ہوگی کتنے بجے کھلتی ہے یہ دکان کے بجے کھلتی ہے کتنے بجے کھلتی ہے یہ دکان بول رہے ہیں بو ہماری امید ہے کہ دس بجے کھل جاتی ہوگی دکان جی جی جی اچھا اچھا اچھا جی اچھا اچھا تو اچھا اچھا اس سائیکل کی سروس ہو جائے گی وہاں اچھا اچھا اچھا سروس کرتے ہیں وہ اچھا ہاں چلیے تو سروس کرانے کے لیے ہم کل چھ بجے آتے ہیں اور ہمیں بتا دیجیے گا دس بجے نا جی جی وہی تو ہم کہہ رہے اچھا اچھا اچھا اچھا تو ہمیں آپ بتا دیجیے گا نا کہ کہاں مطلب آپ تھوڑا ہیلپ کر دیجیے گا نا ہمیں اچھا اچھا تو میری سائیکل کی سروس ہو جائے گی اس دکان میں ہاں اچھا چلیے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت شکریہ بتانے کے لیے تھینک